ہم ایک ایسے گاؤں میں رہتے ہیں جہاں کوئی دیوی نہیں ہے میں مسلمان ہوں اور میرے گاؤں میں کسی دیوی کی پوجا نہیں کی جاتی ہے اور نہ ہی میں کسی ایسی دیوی کو جانتا ہوں مجھے اس سلسلے میں کوئی بھی علم نہیں ہے کہ اس پتھر کی مورتی کو پوجنے میں کون سی رواجوں اور رسموں کا خیال کیا جاتا ہے میں اسلام کو مانتا ہوں اور میں ابھی اپنی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے گھر سے باہر ہی رہتا ہوں نہ نہ تو مجھے اس میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ اس سلسلے میں کوئی معلومات رکھتا ہوں اس لیے میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں